ए औ नै मा होनो मोनसे एसाइमेन्ट फैदोंहाय ओमफ्राय मैखुन बानायनायनि बे मैखुनफोरखौहाय आङो माबाखौहाय बोरै बोरै खालामनांगौ मानांगौ बेखौ बांद्राय मोनथिजोबा ना बयस टारफ्रा मोरै मोरै मोरैथाय

बेगरआ अथुलनाव लाइसै अथुलनाव मोनो होनलाय

गोसोबायदि जाबाय आरो

ओरैनोबा बे माबानायाव मैखुन पेकेटआवहाय खयस'ग्राम मा होनांगौ बेबा पेकेट मोनसेआवहाय प्लासटिक मोनसेआवहाय औ

ओमफ्राय बिसिबां दिनजों ओंखारो बेबा

औ बे मैखुनफ्राथ' ओरैनो बानायनायाथ' बानायो मेरला मानसिफ्रानो ओमफ्राय बांसिन सेल जाना जाया जायाथाय

औ पेकिंखौबो जानायाव मोजां मोनजायो ना मैखुनखौहाय

बेखौनो बानायनो होननानै मैखुन बे माबाखौहाय असथारा माबायदि बाथानआ माबायदि बेखौनो बोरै बोरै खालामो बिदि सोंहरनो माबा खालामदोंमोन आङो होनबालाय बिखौनो खो मोनसे बानायनायसै आङो दे होनबा